दिनै जोंनि भारत हादराव आंनि नुनायावहाय गोबां बेफोरबादिनो बेगार आरो गोरिबफोर नुनाय जादों आरो बेफोरनि सायाव जोंनि सरखारा माखासे खामानि बेफोराव जों नुनो मोनाखै आरो मोजाङै नाहरोब्ला जोंनि सरखारा जोंनि फरायनाय इदुखेसनफोराव मोजाङै मावगासिनो दङ आरो बेफोराव हाय जोंनि सरखारा मोजाङै जोथोन लागासिनो आरो जोंनि भारत हादराव गोबां जेंनाफोर दंबावो बेफोरखौ जों नायहरनानै नुनो मोनोदि जोंनि सरखारा दासिमबो बेफोर खामानियाव हाय दाबोनो मोजां मावाखै आरो बेफोरनो जाहैबाय जोंनि जायगाफ्राव गोबां खम्फानि आरो इदुखेसन सोलोंनो गोबां मानसिफोर दङ आरो बेफोरनि सायावहाय जोंनि सरखारा दासिमबो मोजां मावाखै खायसेयाव जायगाफ्राव आरो जायगा जायगा जोंनि सरखारा ओरैबादि मोजां मावगासिनो जेन जोंनि फरायनाय आरो इजुखेसन बेफोराव जों देबलफ जागासिनो दङ आरो गासै सरखारनि मावनायावहाय जों मोजां नुगासिनो आरो खायसे जायगाफ्राव जों नुनो मोनो खायसे सरखारफ्रा बेफोराव दाबोनो जोथोन लायाखै आरो बेफोरनि इदुखेसन आरो बेफोरनि खामानिफ्राव हाय जोंनि सरखारा दासिमबो हेफाजाब होयाखै